باغبانی کی شروعات میں نے بچپن ہی سے کی اس وقت میں بہت چھوٹی تھی تقریباً میری عمر شاید دس سال رہی ہوگی اس وقت میں اپنے گھر والوں کی دیکھ کو دیکھتی تھی کہ وہ کس طرح سے باغبانی کر رہے ہیں یہ سارے کام مجھے بہت اچھے لگتے تھے جیسے کہ پیڑ یا کسی پودے میں پانی دینا اپنے باغ کی صفائی کرنا اور اسی طرح سے کسی خاص جگہ پر ایک بیٹھک بنا کر وہاں پر باتیں وغیرہ کرنا یہ سب مںظر بہت اچھا لگتا تھا مجھے یہ سب دیکھ کر کافی مزہ آتا تھا اس وقت سے ہی میں نے باغبانی کرنا شروع کیا اور خاص طور پر میرے والدین نے باغبانی شروع کرنے کی ترغیب دی اور مجھے اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ اس سے بہت سے فوائد بھی ہیں جیسے کی ہم لوگوں کو کوئی بھی سبزی یا کوئی پھل اگانا ہو تو ہم لوگ اپنے باغ میں اس کا پیر لگا کر وہ چیز حاصل کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ باغبانی سے صحت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے اور اس کام میں کافی مزہ آتا ہے